आमच्या वाठारांतली सैमीक साधनां म्हणल्यार आमची न्हंय आसा गांवांत व्हाळ आसा शेतां आसात पठारां आसात जंगलां आसात दर्याच्यो वेळो आसात अशो कितल्योश्योच सैमीक साधनां आमचे कडेन आसात आनी ताजो वापर करून आमीं कितलेशेच वेवसाय करूंक शकतात ह्या दिसांनी गोंयांत टुरिजम खूब वाडलां तेन्ना लोकांक रावपा खातीर भोंवपा खातीर दर्या वेळेचेर सिजनाक लोक शेकां घालतात थंय तांकां जेवण खाण करून दितात किंवा तांकां वत खावपा खातीर न्हिदपाची वेवस्था करतात भायल्यान येवपी लोकांक रावपा खातीर थोड्या लोकांनी आपल्या घरांत वेगळे रूम बांदून दिल्ले आसात तशेंच आमच्या गांवांत ह्या सिजनांत जायेचे कळे जातात निरपणस जातात मागीर भेंडे गोसाळी तवशीं अशें वेगवेगळे तरेच्यो भाजी पालो जाता तोवूय लोक विकतात आनी प्रत्येक सिजना वेगळें काजुचें सिजनांत काजू मेळटात सुपारीच्या सिजनांत सुपारी मेळटा मागीर सदांच आडसरां मेळटात नाल्ल नाल्लाचे खोबरें करतात तें खोबऱ्याचें तेल काडटात अशे वेगवेगळे वेवसाय करतात